हलो नमस्ते सर

बोलिए सर जी सर

क्या कमियाँ है सर बताइए जी सर यहाँ से तो नही प्रोपर टाइम टु टाइम भेजते रहते हैं या सर देखते हैं सर क्या दिक्कत है नही सर ऐसी कोई बात नही सर हमारे यहाँ से एकदम शुद्ध दूध जाता है सर वो जो हो सकता है सर बस ऐसी बात है तो मैं इसकी जांच कर रहा हूँ देखता हूँ क्या कर हो सकता है मेरा मेरा जो दूध लेकर जाता हे बाल्टा वाला उसमें पानी

हँ हँ नहीं सर सर ऐसी हमको आगे से कोई भी कमी नही महसूस होगी अब जो भी इसकी गलती है में उसको ध्यान में रख रहा हूँ अब आप मुझे बता दिए बहुत बढ़िया किएं मैं इसकी जांच कर रहा हूँ आपकी दिक्कत कहाँ से आ रही है मेरे यहाँ से तो एकदम शुद्ध दूध जा रहा है आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं ये काम बिना कीये मुझे बता दिएं

दूध फट जाता हे आपके यहाँ

ठीक है सर में आपकी पहले प्रोपर इसकी मोनीट्रिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ आगे से आप इसकी कोई भी शिकायत नहीं आएगी आप आप जी जी जी जी ठीक है स सर नहीं नहीं सर अब आपको ऐसी शिकायत की मौका नही मिलेगी और कल से आपके यहाँ प्रोपर टाइम से और बढ़िया दूध जाएगा एकदम क्वालिटी वाला ठीक है सर नमस्ते सर